हैलो हा जय झूलेलाल मूंखे मतिलबु कंहिं ॿुधायो तांजी दुकान आए कपड़े जी सुठी मतलब मुखे थोड़ा शादी पंहिंजे धीउ जी करणी आहे त थोरो ॾाजे लाइ थोरो कपिड़ो खपे जीअं सूट पैंट जो ऐं लेडीस आए तां वट लेडीस जो मुखे हाणे जीअं भई ॾाजे में पूरी बैग ठाहे ॾियणियूं आहिनि जेंट्स जियूं ऐं फ़ुल सूट थियो कोट थियो ऐं शेरवानी आहिनि तव्हांजी दुकान ते ठहियलु आहिनि ठहियलु रेडीमेड

हाणे जीअं असांजे हुन में रखियो आहे भई छोकरी चईं कि मुखे पर्पिल कलर जो लेहंगो ठाहिणो आहे त हुन में ई भई जीअं पर्पिल हल्की भई थोड़ी शेरवानी भूरी पर्पिल त छोकरन खे न सुठी लॻंदी जीअं थोड़ी अछो थोड़ो विच में कलर हुजे ऐं थोड़ो पर्पिल हा त छोकरी जो पर्पिल आहे लेहंॻो हुन में गोल्डन डिजाइन गोल्डन में पर्पिल आहे सॼी डिजाइन त ऐं पर इंगेजमेंट जो मां पंहिंजे मतिलबु मूंखे ॾियणो आहे लेहंगो त उहो कलर थोरो मां अची ॾिसां त कहिद़ा कलर सुठा था लॻनि त ओरे हिसाब सां वरी शेरवा मतिलबु हुन में हिक में शेरवानी खपे हिक में फ़ुल सूट खपे

अछा

अछा हा न न पैसे जी त काई ॻाल्हि ई कोन्हे ठीकु आहे त तव्हांजी तव्हांजी दुकानु किथे हजरतगंज में आहे न हा त छा चइबो आहे तव्हांखे टेलर आहे मुखे छो की स्टिचिंग वर्क बि थोरो कराइणो आहे

हिकु ठीकु आहे त मूंखे हुन जी सस जी बि बैग ठाहिराइणी आहे मतिलबु जीअं हाणे मतिलबु थोरो असां पंहिंजे भेनरुनि खे निराणुनि खे बि ॾियणी आहे बैग मतिलबु ड्रेसूं ठाहिणी आहे साड़ियूं खपनि थोरो जीअं असांजे ॾींदा आहिनि भई पंहिंजे छोकिरे जी शादी ता कयूं पुट जी त वरी ॾियण में बी भई जीअं साड़ियूं थियूं ड्रेसूं थियूं ऐं ॿारनि जा कुझु कपिड़ा त ईंअ करे मूंखे सॼो ॾाजो ठाहिणो आहे अछा अछा ॿारनि जी बि आए शेरवानी नंढनि ॿारनि जी अछा पोइ त ठीकु आहे सुठो आहे हिकड़ी दुकान ते ई मुंजो कम थी वेंदो अगरि मूंखे वणियो तव्हांजो सुठो लॻियो त पोइ सॼो तांखे ई मां ऑर्डर ॾींदसि जे इत्तफाकनि लेहंगो असांखे रेडीमेड न थो वणे त कपिड़ो आहे तव्हां वटि ईअं स्टिचिंग करे हा अछा

अछा ऐं वूलन में बि आहिनि थोरा जीअं हाणे सिआरे में असां बैग में सभ ठाहे शालियूं ॾींदा आहियूं सीटर कंबल ब्लैंकेट त उहो

त अछा अछा ऐं नाइट सूट आहिनि नाइट सूट अछा त ठीकु आहे त मुंहिंजो पुटु ॿाहिरि वियल आहे छो की शादी असांजी नवंबर में आहे त हाणे मूंखे थोरो मतिलबु ॾिसणो आहे त तव्हांखे ऑर्डर ॾई करे पोइ ठाहिरायण में घणा घणो टाइम लॻंदो ठाहिरायण में

न न भले तॾहिं हा ठीकु आहे त हींअर त खैर टाइम आहे त हाणे मां ॾिसी में ती वञा ती त पो जेको मूंखे कलर वणंदो जेको सम्झ में पर मुंहिंजो पुटु ॿाहिरि वियल आहे अचे हफ़्ते भर में अची वेंदो त मां अछा कॉटन वर्क बि आहे सुठो

हाणे जीअं यैलो हल्दी जो आहे प्रोग्राम थोरो मेहंदी जो त एड़ा वैरायटी कलर सब खपनि यैलो में बि पूरो सैट ठीकु आहे अगरि प्राइज़ में थोड़ो रीज़नेबल हूंदो त पोइ मां सॼो ई तव्हांखे ई हिकिड़े ई दुकान ते ऑर्डर ॾई छॾंदसि त मूंखे बि हिते हुते वञिणो न पवंदो त हिकिड़े ई हूंदा सभ ठही करे ईंदो पर मूंखे ईअं न करे टेलर वरी देरि न करे मूंखे ट टाइम सां ॾई छॾे छोकी हकिकड़े दफ़े हिकड़े पहिरियों बि मुंहिंजे घर में शादी त टेलर हुन चयई हा मां सभु कराए ॾींदसि पोइ वरी एतिरो तंग कयईं एंड ताईं तईं चकर लॻाईंदो रहियो लॻाईंदा रहियो हाणे असां शादी ॾिसूं या पंहिंजा टेलरिंग जा कम ॾिसूं पर मूंखे इहो ॿुधाइजो न त वरी मां वरी ॿिए कंहिंखे ॾींदसि ठाहिराइण जो ई

ठीकु आहे मुंहिंजो अची वञे पुट त उहो छोकी कलर उहो ई पसंदि कंदो ॾिसंदो कंदो उहो ई त हिकिड़ो मां ईअं चकरु लॻाए वेंदसि पंहिंजे शो लेडीस मां पंहिंजे लाइ ॾिसी वठंदसि त दुकानु ॾह घणे लॻे खुलंदी आहे छोकी शाम जो भीड़ थींदी आहे पोइ वरी ॾिसण में थोड़ो उहा थींदी आहे न अहिड़े टाइम ते अचां जंहिं ते थोरो टाइम वठी जो ठीकु आहे बंद कहिड़े ॾींहं थींदी आहे दुकानु तव्हांजी ठीकु आहे पोइ त ठीकु आहे पोइ बाक़ी विच में हाणे मां अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे सूमरु आहे अॼु हिकु ॿिनि ॾींहनि में मां अचां थी हा ठीकु आहे मां अचां ती पोइ ॾिसी थी वञा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय